जों सरलपारायाव थांनो मोजां मोनो सरलपारायाव जों मानि थाखाय थांनो मोजां मोनो होनब्ला जोङो जोङो पिकनिक जानो थांनो थाखाय जोंहा मोजां मोनो जोङो लोगो दिगि ज' थांलाय लायोबा जोंहा माने इन्टारेस्टबो जानाय जायो एबा लोंनाय जानायबो जौबो लोंनाय जायो आरो दुगैनायबो जायो जोङो मथा मथि जों सिगांबो थांखांबाय थांखांनायनि उनाव बेनि थाखायनो जों जायगाखौ फसायबोनायनि थाखायनो डाबोल डाबोल थांनाय जायो ओमफ्राय दा जोङो थांब्ला एखमब्ला समाव हरबो थानाय जायो ओमफ्राय लोगोफोरजों थाङोब्ला जोंहा साबसिनबो जायो बेनि थाखाय ओमफ्राय जोङो ज' जोङो लोगोफोरजों एन्जय खालामनानै कारजोंबो थांनो हायो जोङो आंनि बुंनाया एसेनोसै